आं हांव हो पळय घरा आसा आं ते मात्शे प्रोब्लम म्हणजे कशें

धांक आं धांक सकाळची म्हणजे अशी आठांक एक फेरी आसता आनी ती परत येता तेन्ना म्हणचे अशी इकरांक आसा पूण फेरी बोटिचे मातशें सारकें नासता म्हणजे कशें केन्नाय खूब डिले जाता नाजाल्यार मोडटा बी तशें मातशें एक खूब प्रोब्लम आहा तिचे हय तशीच ती हय हय हय आठांक म्हणजे कशें सगळे कामाचे लोकांक वचपाचें आसता मागीर भुरगे वचपाचे आसता सो तेंच्या खातीर ती चडशी म्हणजे अशें ट्राय करता म्हणजे येवपाकूच जाय अशी पूण गर्दी मात खूब आसता हय हय ना णवांक ना ती तिच मागीर धांक येता मागीर परत हय हय फेरी म्हणजे असो रोड तुका मेळटलो वाया तूं म्हणजे आसा म्हाका ना आयलेंडाचेर तशें तुका ब्रीज असो आसा पूण तो खूब म्हणजे असो वाया वयचें पडटलें तुका तुज्या लॉकेशनाच्यान मातशें खूब पयस पडटले

आं हय तुका मातशें एक

बरें आं सांगता तुका मागीर कॉल करता मागीर बरें